میرے پسندیدہ گانے زیادہ تر زبین نوٹیال صاحب کے ہوتے ہیں ان کے گائے بہت سارے گانے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں جیسے مست نظروں سے اللہ بچائے راتاں لمبیاں اس طرح کے میں بہت سانگ سنتا ہوں اس سے الگ محمد رفیع صاحب کا میں سنتا ہوں ان کے گانے ہیں آنے سے اس کے آئے بہار وادیاں میرا دامن لکھے جو خط تجھے کافی سارے سانگس ہیں جو میں سنتا ہوں اور میں اپنے گھر کی چھت پر جھولے میں بیٹھ کر کان میں ایئر پھون لگا کر تب ان گانوں کو سنتا ہوں